म्हाका थंडेच्या दिसांनी म्हणजें शिंयान भोंवपाक सगळ्यांत चड आवडटा ताज्या फाटल्यान मातशें अशें पावसान पूण पावसान तितलेंय न्ही कित्याक पावसान चड अशें भायर वचपाक मेळना जे किदें आसा ते भितरुंच बोसून तितलेंच पळोवपाक मेळटा आनी भायर भोंवपाक त्रास जाता पूण चडशें जे म्हाका आवडटा तें शिंयान भोंवपाक आवडटा कित्याक हे जें आसता म्हणजे क्लायमेट जें आसता तेंय बरें थंड आसता आनी खंय तूं भोंवता थंय तुका सुशेगाद म्हणजे गरमी अशीं जाता किंवा एक जो टायर्डनेस येता अशें बाॅडीक कांय म्हणजे त्रास जायना तेन्ना म्हाका शिंयान भोंवपाक सगळ्यांत चड आवडटा आनी गर्मेन मातशें अशें पूण अशें सुरवातेक फेब्रुवारीन मार्च तितलेंच पूण ताचें मागीर गर्मेन तितलें म्हाकां भोंवपाक आवडना